अॻिले फोननि में सिर्फ़ु फोन करे सघंदा हुयासीं ऐं मैसेज करे सघंदा हुयासीं या फोटो कढी सघंदा हुयासीं पर अॼु कल्ह जे स्मार्ट फोन में चङियूं सुविधाऊं आहिनि जीअं त व्हाट्सअप करणु ट्रांसफर पैसा करणु माण्हूं टू माण्हूं बैंक टू बैंक ऐक्स वग़ैरह वग़ैरह विडियो कॉलिग करे सघंदा आहियूं इहे ॿियूं बि घणी सुविधाऊं आहिनि ऐं असां नेटवर्क एयरटेल आइडिया सुठो आहे हुन में ॿ सौ उणतालीह रुपए जो रिचार्ज करण सां अनलिमिटेड कॉल करे सघंदा आहियूं ऐं नेट बि फ्री हूंदी आहे अनलिमिटेड